अ' आं नोंनि हायाव मोनसे आबाद मावनो नागेरदोंमोनलै बेसरखौ फोनो नागिरदोंमोन आङो ओरैनो दुइ बिघासो बेसर फोनो नागेरदोंमोन आमफ्राय ओरैनो दा आमफ्राय मा सिस्टिमै आमफ्राय मा बादियै आदसा आदसा आदसा खर'साबो बारा थांथारोब्रा बिघानै खिनिखौ मावगौमोन आरो औ खर'साबो गोबां थांथारो ना हालौनायनिफ्राय ट्रेक्टर होनायनिफ्राय गोबां खर'स थांथारो आरो बे हासार बायदि सिनाबो होनांबायना आदसा बिघा बेसेसो लागोन नोंलाय ओरैनो माबा हिसाबै मा सिस्टिमाव होगोन अ' अ' अ' अ' अ' आबादाथ' आबादाथ' मायनि आबादजों आरो बेसरनि आबादजों खोब मानि आलदा जायोलै दा बे मेसेंनि आबाद नालाय मोसौ मोसा बायदिसिना एक्टानि बहुद माबा दं आरो ओरैनो माबा मोनसे लादोब्रा थिन्छ'सो लादो बिघा अ' थिल्छ' थिन्छ'सो लादो बिघा दे दे जागोन दे आमफ्राय बे दाथ' बेखिनियाव जागोनब्लाबो हमना ला जेथु जे दे होमबालाय जासिगोन दे दे दे दे दे दे जासिगोन दे जागोन दे अ' बेखौथ' मोनगोन र' बे उननि खोथाखौ दे बे उननि खोथाया उनाव जासिगोन दा बे नोंगौ र' नोंगौ अ' अ' बे उनाव उननि खोथाया उनाव सावराय सिगोन दे ओ दे दे दे दे लाखिथ'बाय दे